میرا پہلا پروڈکٹ ایک ایئر کنڈیشنر ہے جس نے مجھے بہت ہی اچھا ایکسپریئنس دیا ہے ایئر کنڈیشنر ایک بہت ہی ضروری اور فائدے مند چیز ہے ان گرمیوں میں اس سے آپ کی زندگی اس سے میری زندگی بہتر ہوئی ہے اور میری زندگی میں سکون آیا ہے ایئر کنڈیشن مجھے آرام اور ٹھنڈک فراہم کر کے میری دنچریا کو بہتر بناتا ہے اس کے ساتھ ہی رات کو ایک اچھی نیند آنے میں بھی اس کا بڑا ہاتھ ہے یہ میرے گھر کو ایک کمفرٹیبل اور ریفریشنگ ماحول میں تبدیل کر دیتا ہے امید ہے مجھے میرا ایئر کنڈیشنر آگے بہت اچھے تجربے دے گا جیسے یہ اب دے رہا ہے یہ مجھے اس تڑپتی گرمی میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور اس گرمی سے راحت دیتا ہے گرمی کے دنوں میں رات کو نیند آنا بہت مشکل ہوتا ہے اس میں ایئر کنڈیشنر بہت اچھا ایکسپریئنس دیتا ہے ایئر کنڈیشنر چلا کر نیند اچھی آتی ہے مجھے گرمی کے دنوں میں ایئر کنڈیشنر جیسا پروڈکٹ کا ہونا سچ میں ایک نعمت ہے